उन्दै समाव यगा सोलोंनाया गोबां मुलाम्फा देहानि थाखाय मुलाम्फा दङ मानोना देहानि थाखाय जोबोर मोजां थैफोरा खारसारो आरो बेराम आजारफोरनिफ्राय रैखा मोन्नो हायो बेनिखायनो यगा याव गोबां मुलाम्फा दङ बेनिखायनो उन्दै समावनो यगा गेलेनाया जोबोर जोंनि थाखाय मुलाम्फा जायो बेनिखायनो उन्दै समाव यगा गेलेयोब्ला रोदाफ्राबो थिक जायो बे बेबादिनो जेब्लाबो गेलेनाय आरो खारनाय गासैयावबो गोख्रों जायो बेबायदिनो समाव जेब्लाबो गावनि देहाखौनो गोख्रों लाखिनो हायो उन्दै समाव यगा गेलेनाया देहानि थाखाय अरायबो मोजां मुलाम्फा जायो आरो गोबां गोबाव जोरनो हायो मानोना बिसोरो बेराम आजारनिफ्राय आख्रमान खालामनो हाया बेनिखायनो यगा या उन्दै समाव गेलेयोब्ला मानसिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जायो मोजां लेखा फरायनाय आरो मावनाय दांनाय संनाय खावनाय फरायनाय लिरनाय गेलेनाय गासैबो खारनाय बेफोरबादियाव यगा गेलेयोबा मुलाम्फा जायो आरो देहाफोरखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो आरो थांनानै थासान्दियाव जेब्लाबो अरायबो देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो गेलेयोब्लाबो माब्लाबाबो उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबादि बेमारफ्रा बेनियाव साबफानो हाया उन्दै समाव यगा गेलेनाया जों बयनिबो थाखाय मुलाम्फा जायो